جی السّلام علیکم جی گڈ مارننگ جی آپ پراپرٹی ایجنٹ بول رہے ہیں اچھا اچھا تو جی سر مجھے اس میں سہارنپور میں زمین چاہیے تھی جی جی نہیں مجھے جی مجھے دکان ہی کے لیے چاہیے تھی جی جی اب ایک تو جی جی اچھا جیسا اگر نارمل ہونا چاہیے میڈیم نہ زیادہ ہائی لیول کی بھی نہیں چاہیے ٹھیک جو مناسب قیمت وہی بتائیے آپ سر مجھے جو سمجھ میں آئے گی میں کہہ دوں گا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہاں یہ جی جی ہاں جی دکان ہی کے لیے

جی میں مل بھی جاؤں گا کہاں ہے آپ کا آفس جی میں سہارنپور آ جاؤں گا

اچھا اچھا جی جی جی آفس کا نام کیا ہے آفس کا نام اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر رکشے کے ذریعے بھی جا سکتا ہوں اچھا جی جی جی جی جی جی جی جی سر شکریہ بہت بہت ویسے میں آ ہی جاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ السّلام علیکم